ہم نے اپنی زندگی میں ایک کتاب پڑھی جن نے رلا کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا جن کو بغیر کسی جرم کے بغیر کسی تکلیف کے بس انہیں اٹھا کر کے زبردستی جسے کہتے ہیں اٹھا کر ڈال دیا گیارہ سال سلاخوں کے پیچھے ایک چھوٹے سے کمرے میں کسی کو بند کر دیا جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے ان کو تو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا جو میں پڑھتا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور کتاب کو جب میں پڑھا تو مجھے بہت افسوس ہوا کیوںکہ قانون پر وہاں کے لوگوں پر اس طرح سے ان پر ظلم ہوتا ہے جو ان کو بند کیا گیا تو بغیر کسی پوچھے پاچھے گیارہ سال کی زندگی کو خراب کر دیا گیا پھر